हमसब बेटाके शादी करिकऽ बहूके लऽ कऽ आबै छलिए घर तऽ पहिले रसोइघरमे बहूके छुआबै खातिर लऽ जाइ छलिए तऽ बहूके पहिले मीठा सामानसँ शुरू करै छलिए पहिले चौका बर्तन कराबै छलिए तऽ मीठा समानसँ शुरू करै छलिए तऽ खीर बनबाबै छलिए हमसब खीर बनाबै छलिए तऽ ओहिमे कतना अन्दाजसँ चावल कतना पानी पड़ै छलै सब बताबै छलिए तऽ ओ अन्दाजसँ हमर बहू अच्छासँ खीर बनाबै लै छल अच्छा तरीकासँ बना लेबै छली ओकरा बाद चावल भात सब्जी दाल कइसे बनै छलै ओसब सिखाबै छलिए धीरे धीरे हमर बहू अन्दाजसँ बहुत सुन्दर बना लेबै छलै हमर बहू ओहि लगले हमहूँ सब सिखली अपना हमसब तऽ सिखल छेबे करिए बहूके जऽरे जऽरे बतलैली सिखैली बहू अच्छा ढङ्गसँ बहू हमर बना लेबे लऽ छलै आब दुनू सास बहू मिलिकऽ अच्छा ढङ्गसँ रसोइके सम्हारै छलिए अपना घर परिवारके रसोइ बनाके खुआबै छलिए अपना घरमे रहै छलिए